ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے ہاتھ سے جو بنے ہوئے کپڑے رہتے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں کیا مختلف ہے مختلف یہ ہے کہ ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے بہت خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں اور ہاتھ سے جو بنائی جاتی ہے ڈیزائن جو کپڑے سلے جاتے ہیں جو کپڑے بنتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے بہت ہی اچھے اور خوبصورت بنتے ہیں اس لیے سارے لوگ ہاتھ سے زیادہ سے زیادہ ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں ہاتھ سے جو بنائے جاتے ہیں کپڑے چاہے جیسے پینٹنگ ہو سلائی مشین پہ کپڑے سلے ہوئے ہو سوئٹر ہو چادر وغیرہ جو بھی ہو جو چیز ہاتھ سے بنائی جاتی ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اسی لیے لوگ ہاتھ سے بنا کے اس کو تیار کر کے پہنتے ہیں اس کو بنا کے اور کیونکہ من پسند طریقوں سے اس کو بناتے ہیں اسی لیے ہاتھ سے بنا کے اس کو لوگ اپنے اپنے اس میں چاہے وہ بیچتے ہیں چاہے وہ رکھتے ہیں یا پہنتے ہیں کوئی کام ہو کسی چیز میں وہ یوز لا سکتے ہیں ریڈی میڈ کپڑے ریڈی میڈ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جیسے مطلب اگر کوئی چیز مارکیٹ میں گئے لانے ریڈی میڈ ہے ہم کو جو کلر پسند آیا ہے اب وہ کلر تھوڑی موٹی لڑکی کا ہو گیا اور ہم ہیں پتلی ہم کو وہ کلڑ پسند آ گیا اب ریڈی میڈ کپڑا ہے تو ہم اس کو الگ سے تو نہیں لے سکتے ہیں ہم کو پسند آ گیا اسی لیے ہم وہ کپڑا کو چھوڑ دیتے ہیں ریڈی میڈ کپڑا کو اور ہم وہاں سے چلے آتے ہیں اسی وجہ سے اور ریڈی میڈ کپڑا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے بہت سے ایسے ریڈی میڈ کپڑے ہوتے ہیں جو کہ لانے کے بعد اس میں نمی محسوس ہوتا ہے انسان کو نمی محسوس ہوتا ہے کہ ریڈی میڈ کپڑا ہے اور ریڈی میڈ کپڑا میں جب نمی محسوس ہوتا ہے تو تھوڑا انسان کا تھوڑا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ ریڈی میڈ کپڑا ہے اسی لیے انسان کو پسند نہیں آتا ہے کہ ریڈی میڈ یہ کپڑا ہے اور اسی لیے ہم لوگ سل کے پسند کرتے ہیں گھروں میں سل کے ہاتھ سے بن کے پہنتے ہیں اسی لیے اس کو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ سلے ہوئے کپڑے پسند کرتے ہیں بنے ہوئے کپڑے پسند کرتے ہیں